मूंखे लॻे थो त हिन जो जवान त उहा ई माण्हू ॾींदा जेके स सर्फिंग या लहरबाज़ी में माहिरु हुजनि या कंदा हुजनि त कोई बि मूंखे लॻे थो त लहरबाज़ीअ सर्फिंग जो नातो जिस्मानी ताकत त पूर्वज सां त आई आहे त योग त करणु खपे जंहिं सा असांजो संतुलन संतुलन ठाहिण में या तवाज़ुन ठाहिण में असांखे मदद मिलंदी त हा मां इहो सलाह ज़रूरु ॾींदुसि त जेकॾहिं तव्हां लहरबाज़ी या सर्फिंग कयो पिया त तव्हां खे योग अवसु करणु खपे